हमारे राज्य की शिक्षा प्रणाली में हिन्दी का बहुत मान्य है जैसे कि हम सारे पाठ वगैरह शिक्षा सब हिन्दी से ही पढ़ते है और अगर कुछ कुछ जो इस्कूल हैं वो इंग्लिस में चलती है वो इंग्लिस माध्यम से चलती हे उन इस्कूल में सबकुछ इंग्लिस होती हे लेकिन एक चैप्टर और एक सब्जेक्ट हिन्दी का भी वहाँ पर रखा जाता है लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय मतलब हमारा राज्य की जो सब इस्कूल है वहाँ पर हम हिन्दी से ही सारे शिक्षा पढ़ते है